खाना पकाने से पहले मैं जो तैयारियां रखती हूँ उसमें पहले मैं सबसे पहले जो खाना पका रहे हैं वह सब्जी हमारे पास होनी चाहिए उसे धो कर काट कर मैं अपने पास रखती हूँ उसके बाद उसको बनाने के लिये हमारे पास बर्तन होने चाहिए साफ सुथरे धुले हुए वह तैयार रखती हूँ उसके बाद मसाले अपने पास रखती हूँ जो भी मसाले मुझे सब्जी मे डालने हैं गरम मसाला है खड़ा गरम मसाला है वह सभी तैयार होने चहिए हमारे सामने उसके बाद तेल है या घी है जिसके अंदर भी हम सब्जी बना रहे है यह सामग्री हमारे पास पूरी होनी चाहिए उसके बाद मैं अपनी खाना बनाने की तैया खाना बनाना की शुरुआत करती हूँ खाना पकाने से पहले मेरे पास यह सभी सामग्री होनी चाहिए उसके बाद में गैस सिलेंडर है या चुल्हा है जिस पर भी आप बना रहे है वह होना चाहिए उसके बाद फिर मैं गैस को चल चालू करती हूँ लाईटर है या माचीस है उसे चालू करके फिर मैं अपना खाना पकाना शुरुआत करती हूँ